जि समनिफ्राइ जोङो जोनोम मोननानै जि न'खरावहाय जि धोरोम दङ जोङो बेखौनो बजबनानै लायो बा फुजियो आरो लोगोसे खुलुमो दा बैफोर बायदि धोरोमावबो जोङो माखासे आन्दाय फोथायनाय एबा खोमसि फोथायनाय बैफोर माखासे बिथिंफोरखौ जोङो नुनो मोनबोयो दा बै खोमसि फोथायनाय फोरा जोंनि गोबांथार धोरोम जोंनि मोनसेल' हारि आवहाय गैया जि गोबां धोरोम बा गोबां हारि हारिसा बा गोबां हादोदफोर बेफोर बायदिआवबो जोङो मोननो हायो दा बैफोर बायदि आन्दाय फोथायनायफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव धोरोम जों धोरोम दावराव दावसि जेंना जेंसि बेफोर बायदि जाथायफोरा जोंनि गेजेरावहाय नुजा फैयो दा बैफोर जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांनो थाखाय जे जोङो मोनसे थार लामा बा थार लामाखौ जोङो नागेरनो गोनां जायो बा बे थार लामाजों जोङो थांनो गोनां जायो जेरैहाय मोनसे धोरोम हमनानै लादो दा बे धोरोमावहाय बिदिन्थि बायदियै बुंबाय आङो जेरै मनु मुंनि सासे मनु संगिथायाहाय माखासे गावनि धोरोम बिजाबाव हाय गोबांथार माखासे खान्थिफोर लिरनानै गालांदों बै धोरोमाव माखासे खान्थिफोर लिरनानै दोननाय दं जाय धोरोम बिजाबाहाय मानो माखासे बामोन फोरनि सोमोन्दै दा बे बामोन फोराहाय सुद्रफोरखौ बाहायनायनि माखासे खान्थिफोर दङ जेरै बिदिन्थि बायदियै आं बुंनोसै मनु संहिथा होननाय बिथिङा लिरनाय गांसे बिजाबाव हाय बेयाव लिरनाय दङ जाहैबाय माखासे सुद्रफोरखौ बाहायनायनि खान्थिफोर जेरै सासे बामोनजों रायज्लायनो गोनां जायोब्ला माखासे सुद्रफोराहाय मानो जि सारखोनानै फाफ्लिआव जि सारखोनानै रायज्लायनो मोना बा माखासे सुद्रफोरा जे बामोनजों थाफायो बा बामोननि खाथिआव थायो बिसोरो मानो बामोननि सम्पथि बायदि जायो होननानै बायदि सिना गोबांथार बिदिन्थिफोर लेरनानै गालांनायखौ जोङो मोननो हायो दा आरो बिनि अनगायैबो ओरैबायदि जाबावो माब्लाबा जेरै सासे उन्दै गथ'आ उदै सानानै गाबख्रावबाय थादों दा बे गाबख्रावबाय थानायखौ नुनानै बिमा बिफाया मा सनदेह' सानोनो सोरबा गाज्रि दायनानि बायदि सिना मेगन नोजोर नांबाय बा सोरबा मोदाय दावदायनि गाज्रि नोजोर गोग्लैबाय बेफोर बायदि होनानै माखासे माखासे धोरोमावहाय दङ जे दाउला गोजा दाउदै बायदिसिना बावनाय जि मोदाइया गावनि फिसाखौ उदै साहोदों जाहाथे बै उदै सानाय गथ'खौहाय सागा होयो बेफोर बायदिनि थाखाय बैफोरखौहाय बानायनाय जायो बा दाउला गोजा दाउदै फोरखौहाय होनाय जायो दा बेफोर खान्थिफोरखौ नायोब्ला जोङो नंगौना नङा बा थार फोथाइनाय जादों ना जायाखै बेखौबो जों मानो नायनो थाङो दा उदै सानाय बेरामा मानिफ्राय जामारदों दा जों बेखौ मानो बिजिरनानै नायनो गोनां नाथाय बिजिरनानै नाया गारानो सोरबा रजानि बुंहरनायजोंनो बा सोरबा अजानि बुंनायजोंनो बिसोरो मानो फोथायनानै बायदिसिना खालामनानै लायो दा बेफोर बायदि माखासे जि धोरोम फोरावहाय माखासे धोरोम गुरु मानसिफोर थायो दा बैसोर बायदि मानसिफोराबो माखासे नङै बाथ्राफोरखौबो बा एसेल' बाथ्राखौनो बुरजा बुंदेरनानै होन्नानै जोंनि गोसो आवहाय बा नों आं सादा सिदा सुबुंफोरनि गोसोआव माखासे धोरोमनि बेरेखा सोमोन्दैफोर नांगौनि बारा सोनानै होयोब्ला दा बैफोर बायदि आव जोंहा खोमसि फोथायनाया बारानिफ्राइ बारा जाबोयो आरो दा बैफोर बायदि खोमसि फोथायनाय बा आन्दाय फोथायनायखौ जोङो मानो फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो थार सोलोंथाइयनि राहा लानो नांगोन जि जोङो थार सोलोंथाइ एबा बिगियानजों थि खालाम जानाय सोलोंथाइखौ जोङो जेब्लासिम जों लानो हानाय नङा अब्लासिम जोंनि गेजेरावहाय बे आन्दाय फोथायनाया थाबाय थागोन आरो दा आन्दाय फोथायनाया धोरोमारि खान्थिजोंल' नङा बियो हारि माहारि बायदि सिना हारि फोरनि गेजेरावनो दङ हारिजों हारि जि फोथायनायनि थाखायनो जोङो मुगैलायनाय नासयलानाय गादबलायनाय बेफोर जायो दा जों बैफोरखौहाय गावजों गाव खोमसि फोथायनाय बा आन्दाय फोथायनायनि थाखायनो बे बायदि जायो होन्नानै सानोब्ला जोङो थार सोलोंथायजों बा थार सोलोंथायखौ जों लाथारनो नांगोन आरो दा बेखिनियानो आंनि आन्दाय फोथायनायनि सायाव होनायनि सान्थौवा